बाइक चलबै छिए घरसे निकललिए रहै बाइकसे कहलिए कि से बढ़िएँ बाइक छै जाइ छिए देवघर देवघर गेलिए तऽ आधा रस्तामे गेलै गाड़ी खराब भै गाड़ी खराब भै गेलै तऽ हमे परेशान भै गेलिए हिआँपर तऽ जङ्गलके इलाका रहै रऽ तऽ हमरा किछु पते नहि रहै कि से बाइकमे घरसे निकललिए बढ़िएँ रहै तऽ कहलिए तऽ बढ़िएँ छै तऽ जाइ छिए तऽ भोलाबाबाके दरशन करि अएबै देवघरमे गेलै तब हुआँ गेलिए तऽ फेर ब्रेकके तारे छुटल रहै रऽ बहुत तब दूर गेलिए दूर जएते जएते जएते जएते एकठाम मिस्त्री मिललै ओकरा देखेलिए मिस्त्रीके तऽ मिस्त्री देखलकै तऽ कहलकै कि से ब्रेकके तार छुटल छऽ कहलिए छै छुटल तऽ भाइ हमरा देवघर जाइके छै हमरा तोँ ठीक करि दै ओहो ठीक केलकै तनि किछु देर चललै मोटरसाइकिल फेए गेलै खराब भै ओहो सही नहि केलकै बढ़िआँसे गेलै खराब भै तब हमे फेनो सोचमे पड़ि गेलिए कि से आब करल जाइ किछु देर चललिए ओकरबाद एकाएक गेलै गिअर खराब भै गिअर खराब भेलै तऽ आब हमे करौँ किछु नहि उपाइ छै तब हमे गेलिए आगाँ तऽ देखलिए एगो बेचारा कोइ खड़ा रहै रऽ हुआँपर गेलिए कहलिए कि से भाइ हिआँपर कोइ बाइकसे सही करैवला छऽ कहलकै कि घरमे होतऽ तऽ हमे देबऽ बोलाइ ओ गेलै बेचारा बोलैके अनलकै ब्रेक सही केलकै निकलि गेलै छल ओकरबाद ओ ब्रेक निकालिके कहलकै ब्रेक तार बदलैतऽ आओर तार बदललकै बेचारा गिअर सौँसे अथी भै गेलै ओ बदललकै इएहसब करैत करैत ओ वाइर ठीक भेलै ओकरबाद हमे गेलिए